दस यूअर रिलिजन टीच यू अबाउट कम्युनिटी सर्विस हाउ आफन इज़ इट प्रेक्टाइज एंड वट आर दा मैथड़ बाय विच कम्युनिटी सर्विस इज़ डन बाय यू पुच्छा दे कि ऐसा जेह्का थुआढञा धर्म ऐ ओह् तुसेंगी कम्युनिटी जेह्ड़ी ऐ कोई औंदी सर्विस करना सखांदा मतलब कि उं'दा सर्विस करना कम्युनिटी सर्विस गी जेह्ड़ी लोग न उं'दा मतलब कि उं'दी सर्विस करना होई जंदा देखभाल करना उ'नेंगी अच्छा ट्रीटमैंट देना ओह् तुसेंगी तुं'दा धर्म सखांदा ते में आखना कि साढ़ा जेह्ड़ा धर्म ऐ सनातन धर्म ओह्दा मतलब ही इ'यै ऐ कि दूएं दी सेवा करना सेवा भाव रक्खन दूएं दे प्रति इवन कि जेह्ड़े जानवर न पशु पक्षी न पेड़ पौधे न उं'दी बी सेवा करना असेंगी जेह्ड़ा साढ़ा सनातन धर्म सखांदा ऐ जि'यां तुस दिक्खगे की साढ़े सनातन धर्म बिच जानवरें दी बी पूजा कीती जंदी ऐ गौ दी पूजा कीती जंदी ऐ गौ गी जेह्ड़ा माता मन्नेआ जंदा ऐ सनातन धर्म बिच ओह्दी पूजा कीती जंदी ऐ तुस दिक्खगे कि साढ़ा जेह्ड़ा ऐ साढ़े बड़े सारे जेह्ड़े भगोआन विष्णु दे दस्स अवतार उं'दे बिच मैक्सीमम पैह्ला मत्स्य अवतार होएआ अस मच्छियें गी बी आटा दिन्ने होन्ने आटा पान्ने होन्ने कि ओह्दा बी असेंगी जेह्ड़ा ऐ कि भगोआन लगदे नै असेंगी उं'दे बिच फिर उं'दा ब्राह अवतार होएआ उं'दा फिर नरसिंह अवतार होएआ बड़े सारे ऐसे अवतार होए जेह्ड़े ओह् पशु दा जेह्ड़ा ओदा शरीर रेहा मुक्ख रेहा ते उं'दी बी अस सेवा करना सखांदा ऐ साढ़ा धर्म सिर्फ इंसान ही दी नी जानवर दे पेड़ पौधें दी बी तुस दिक्खगे साढ़े तुलसी दी पूजा कीती जंदी ऐ नीम दी पूजा कीती जंदी ऐ अम्बी दी पूजा कीती जंदी ऐ आंवले दी पूजा कीती जंदी ऐ बड़े सारे ऐसे पेड़ पौधें न जिं'दी अस पूजा करने होन्ने आं क्योंकि जेह्ड़ा साढ़ा सनातन धर्म ऐ ओह् सखांदा ऐ कि इस पेड़ पौधें च बी जान ऐ हर जीव दे बिच भगोआन बसदे न ता इन्सानें दी बी सेवा करनी सखांदा कि जि'यां कोई भुक्खा प्यासा होऐ उसी रुट्टी पानी ताईं पुच्छना कोई घर अतिथि आए दा होऐ अतिथि देवो भवः जेह्ड़े अतिथि कोई साढ़े घर औंदा ऐ अगर ओह् साढ़े गितै इक देवता ऐ इक भगोआन ऐ ओह्दा आदर सत्कार करना उसी रुट्टी पानी ताईं पुच्छना ते एह् साढ़ा धर्म जेह्ड़ा असेंगी सखांदा ऐ बाकी साढ़े जेह्ड़े नै जग होंदे नै बड्डे बड्डे जग होंदे नै जेह्दे च लंगर लगदे न ओह् असेंगी सखांदा तुसें कुसै मंदर आह्ले पास्सै जाओ उठी उत्थै तुसेंगी लग्गना कि फ्री लंगर थ्होना तुसेंगी रुट्टी फ्री रुट्टी थ्होनी तुस साउथ दे जेह्ड़े टैम्पल न दक्क्षण दी तरफ जाओ उठी जगननाथ पुरी टैम्पल होई गेआ उस तरफ चली जाओ तुसेंगी तुस बिल्कुल फ्री प्रसाद थ्होग कोई पैसा नी तुं'दे कोला लैता जाह्ग मतलब कम्युनिटी कम्युनिटी जेह्ड़ी ऐ उं'दी सर्विस ओह् करदे न इस तरीके कन्नै बाकी घर आए दा बी कोई मेहमान ऐ पशु ऐ पक्षी ऐ उसी बी अस दाना पानी पान्ने होन्ने आं ते साढ़ा धर्म असेंगी सखांदा ऐ साढ़ा सनातन धर्म असेंगी सखांदा ऐ जेह्ड़ा इक बड़ा प्यारा धर्म ऐ जेह्ड़ा में आखना कि होर तुस दिक्खगे कि साढ़ी सनातन धर्म दे बिच बड़े सारे होर सैक्ट आई जंदे नै जि'यां कि शैविजम वैष्वणीजम सात्स आई गे फिर कम्युनिटियां आई जंदियां अलग अलग जि'यां सिक्ख आई गे जैन आई गे बुद्धिस्ट आई गे एह् बी जेह्ड़े नै अपने अपने सिक्खें दे तुस जाओ गोल्डन टैम्पल जेह्ड़ा ऐ स्वर्ण मंदर ऐ जेह्ड़ा उत्थै तुस जाओ उठी उत्थै लंगर हर रोज इक लक्ख बंदे गी उत्थै रुट्टी खलाई जंदी ऐ कोई कुसै कोला पैसा निं लैता जंदा सब फ्री सर्विस जेह्ड़ी ऐ उत्थै दित्ती जंदी ऐ तां इन्ना प्यारा जेह्ड़ा साढ़ा ऐ भारतीय संस्कृति ते इत्थूं दी जेह्का इत्थै धर्म निकले दे ओह् इन्ने प्यारे धर्म ऐ ते बाकी ऐ ते सनातन ई सच ऐ ओह् ही इक्को धर्म ऐ जित्थूं सारे निकलदे ऐ बाकी जेह्ड़े जेह्ड़ा उत्थै साढ़े वेद साढ़े उपनिषद पुराण असेंगी सखांदे न हर कोई कुसै दी सेवा करना हर कुसै दे प्रति सेवा भाव रक्खना मिगी निं लगदा ओह् कुसै होर धर्म बिच इन्ना दिक्खेआ जंदा होग जिन्ना सनातन धर्म बिच दिक्खेआ जंदा ते एह्दे कन्नै गै में अपनी गल्ल खत्म करङ जै माता दी जै हिंदी जै भारत